ہیلو گڈ مارننگ میم کیا آپ کیا آپ اییر انڈیا کے کسٹمر کیئر سے بات کر رہی ہیں جی جی میم تھینک یو تھینک یو اچھا اصل میں میم مجھے آپ سے ایک چیز دریافت کرنی تھی اور وہ یہ تھی کہ میں جو ہے روس کی روس جا رہا ہوں میں نے روس کے لیے ٹکٹ لی ہے لیکن اب وہاں پہ تھوڑا زبان کا مسئلہ ہے کیونکہ روس کی زبان مجھے آتی نہیں ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں وہاں جانے سے پہلے وہاں کے کچھ چیزوں سے واقف ہو جاؤں یا تو اس کے لیے میم مجھے ترجمے کی ضرورت پڑے گی کہ مجھے ترجمہ کیسے کرنا ہے کچھ چیزوں کا تو ایئر پورٹ پہ جو ترجمے سے متعلق جو کاؤنٹر دستیاب ہوتا ہے تو آپ مجھے بتا دیں اس کے سلسلے میں کچھ رہنمائی فرما دیں اچھا اچھا اچھا جی جی جی جی سمجھ گیا اچھا وہاں ائرپورٹ کے ہی ایئرپورٹ کے اندر جی اوکے ٹھیک ہے میم ٹھیک ہے میں وہاںہ وہ جو ایئرپورٹ پہ ہیں ترجمہ سے متعلق جو وہ شعبہ ہے میں وہاں پہ جا کے ایک بار بات کر لوں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میم ٹھیک ہے تھینک یو تھینک یو میم